जुदि जोंनि न'खरावहाय मोसौ मैसोफोर थायो अब्ला जोङो फुङावनो सिखारनानै फुङावनो जोङो मोसौ मैसोफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै बा दिहुननानै जोङो मोनसे गुवार जायगा फोथार एबा दुब्लि बारियाव जोङो खाहैयो जेब्ला खाहैनानै फैयो फैखांनायनि उनाव जेब्ला थाइमआ बिदिनो एगारथा बारथा जायो अब्ला जोङो मोसौखौहाय नायहैयो आरो बिसोरनो दै आरिफोर लांनानै होयो एबा दैमाफोराव जोङो दैफोरखौ दौफैयो आरो बिनि उनावहाय जोङो सान्दुंनि दुंनायफोरखौ नायनानैहाय सान्दुंनि दुंनाया बाराब्ला जोङो मोसौ मैसोफोरखौ फोथाराव गारबोआलासिनो जोङो बिफां लाइफांनि बा दंफां लाइफांनि सिङावहाय जोङो सायाफोराव बा सायख्लुमफोराव खानानै गारबोथ'यो आरो जेब्ला सान्दुङा रुइयो दिनो दुइथा थिनथा जायो अब्ला जोङो मोसौ मैसोफोरखौहाय जोङो सायख्लुमनिफ्राय दिहुननानैहाय जोङो फोथार बारियावहाय खाहैफिनो आरो खाहैखांनानैहाय न'आव फैफिनो आरो जेब्ला जोङो सारिथा पासथा बिदिनो सयतासो जाबाय थाइमा सानआ हाबसि हाबसि बेलासि थाइमआवहाय जोङो मोसौफोरखौ फोथारनिफ्राय एबा दुब्लिनिफ्राय जोङो होबोनानैहाय गाव गावनि गलि मोसौ दोनग्रा न'फोरावहाय जोङो खानानै एबा जोबनानै दोनो